गर्मियुनि में जेको बंदि करण आहे उन में जेको मुख्यत असांखे ख़्याल रखिणो आहे त असांजे पंधु करण सां असांजो पसीनो वधीक निकिरंदो आहे जंहिंजे करे असांजे शरीर में पाणीअ जी कमी थींदी आहे जंहिंखें डिहाइड्रेशन चवंदा आहियूं असां हू डिहाइड्रेशन न थियणु खपे इन लाइ हमेशा जंहिं महिल सुबुह जो पंधु करण वञूं था या थोरो डुकूं था त ओॾीमहिल पाण सां गॾु पाणीअ जी बोतल गॾु हुअण खपे पर पाणी जॾहिं पीअण खपे त डुकण खां पोइ या वि या पंधु करण खां पोइ ॿ टे मिंट वेही करे ऐं पीअण खपे हिकदमि जेको असांजो पसीनो निकिरनि पिया त बॉडीअ जो जेको असांजो टेम्प्रेचर आहे उहो ओॾीमहिल वधे थो त इन करे हुन में हिकदमि पाणी न पीअण खपे जेके असांजी श्वास अश्वास क्रिया आहे उहा ओॾीमहिल नॉर्मल ते थोरो अचे माना चवण जो मतिलबु आहे त ॿ टे मिंट वेही करे पोइ करे सघूं था अहिड़ी रीति सां जॾहिं सियारे में असां निकिरूं था त असांखे सभु खां पहिरियों असांजी बॉडी गर्म रहणु खपे सियारे जे करे ॿाहिरि सीउ हुअण जे करे असांजो जेको आहे पसीनो घटि निकिरंदो आहे हक़ीक़त में मज़ो त पंधु करण जो डुकण जो सियारे में ई वधीक आहे पर उते जेकॾहिं असां पाण सां गॾु गर्म कपिड़ा हुजनि जीअं घणनि ई खे गोॾनि जो प्रोब्लम हूंदो आहे त जेके नी केप्स ईंदियूं आहिनि अॼुकल्ह उहे पाए करे जीअं असांजो शरीर जो जेको तापमान आहे उहो थोरो मेनटेन थी करे रहे उहो थधो न रहे ऐं गॾो गॾु उन सां गॾु जीअं साई गाह ते असां पेर उघाड़े हलंदा आहियूं इहा शइ उते ओॾीमहिल न करणु खपे साॻी रीति सां बरसाति में त असांखे सभु खां पहिरियों त जॻहि ॾिसणु खपे त जिते पाणी बीठल न हुजे जंहिंजे करे कीचड़ न हुजे ऐं शू सुठो पायल खपे जंहिंजो तरो सुठो हुजे जंहिंमें असांजे खिस्कण जा या फिसलण जा जेके आहिनि मौक़ा घटि अचनि ऐं थोरो संभाले करे हलणु खपे बरसाति में शरीर पुसंदो आहे उते शरीर थोरो भारीपन महिसूसु थींदो आहे त उन में आराम सां हलिजे बसि जेतिरो थी सघे ओतिरो हलिजे उन में थकावट थोरी जल्दी थी पवंदी आहे त कोशिशि करे उन में जेका थकावटी लेवल अचे जिते असांखे नुक़सान थी सघे थो उन खां असां उन लेवल ते न पहुचूं ऐं आराम सां पंहिंजो पंधु करे सेफली पंहिंजे घर पहुचूं